ہیلو ہوں کون جی جی ہاں ہاں ہمارے پاس تو بہت سارا لکڑی ہے آپ کو کس ٹائپ کا چاہیے مطلب کون سا لکڑی چاہیے بہت ہے آم کا ہے لکڑی ساکھو کا ہے ساگون کا ہے لیکن اگر آپ کو اچھا چیز اور چاہیے تو اس کے لیے ساگوان بڑھیا ہوگا ساکھو بڑھیا ہوگا آپ کو کس کام کے لیے چاہیے ہاں ہاں ہاں اچھا اچھا والا ہی ہے اچھا والا ہی ہے آم کا ہے ساکھو ہے ساگوان ہے اس میں تو آپ کو بتا رہے ہیں نا آپ کو اچھا اگر چاہیے ٹکاؤ کے لیے تو ساگون بڑھیا ہوگا شیشم کا چاہیے جی شیشم کا تو ابھی میرے پاس اویلیبل نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم کر دیں گے اس کا اپائے

نہیں نہیں ہم دھیان رکھیں گے کہ اس بار ہم سے غلطی نہ ہو اور اب جو لکڑی چاہیے آپ کو وہی ملے گا تو آپ کو کس چیز کا لکڑی چاہیے شیشم کا لکڑی چاہیے نہیں اگر آپ ساگون یا ساکھو لے لیتے تو یہ اور اچھا رہتا ہاں ہاں بہت برھیا ٹکاؤ رہے گا چلے گا کافی دن تک اس کا گارنٹی ہم دے رہے ہیں اچھا ہوگا آپ کو کوئی اس بار کوئی شکایت نہیں ملے گی نہیں نہیں اس بار اس بار ایسا کچھ نہیں ہم کوشش کرتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو آپ چاہتے ہیں وہی آپ کو ملے لیکن اگر آپ یہ لے لیں تو اور بھی اچھا رہے گا کیوںکہ اور بھی بہت زیادہ یہ ڈیلیور ہوا ہے تو کہیں سے تو کوئی شکایت نہیں آیا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ لے لیں اور ان شاء اللہ اس بار شکایت کا موقع نہیں ملے گا ہاں نیا ہے بالکل نیا ہے تو آپ کب تک آتے ہیں کب بھیجوا دیں ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج شام میں آپ آئیے ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا ٹھیک